आं आंनि फिसाज्लाखौ मोजां इडुकेटेड जाजानो लुबैयो आसा खालामो माने मानोना बे जुगाव बे डिजिटेल जुगावहाय गियाननि माने सोलोंथाय गैयाब्ला बे जुगाव जोंनि न'खर संसार जानाय बा बा गोजोन थासारि बा सुखि गोजोन मोननो थाखाय जोङो लेखा गोरों जानांगौ मानोना जोंनि बे माबायाव लेखा सोलोंथाय गैयाब्ला जोङो माने सोलिनो थाखाय जों सिमफोल न'खर संसार जानायावनो जोंनो थाखाय आरो गोबां जोंनि सोलिनायावबो जोङो माने लेखा रोङाब्ला जोङो सोबखिसुआवनो गोबां बिसयावनो उन जालाङो बेनिखायनो जोङो लेखा गोरों जानांगौ मानोना बे बोथोरा लेखा रोङिनि जुग नंला गासैबो गोरों जाजानो लुबैयो मानोना जोंनि बे डिजिटेल जुगाव जोङो बयबो गोरों जायोब्ला माने बयनिबो थाखाय जों जोंनि हादरनि हादरावबो जोङो खामानिखौ जों मावलांनो हायो आरो जों बयजोंबो जोङो गोजान गोजान खान्थिफ्रावबो जोङो सोमोन्दो लानो हायो आरो जोङो बेबायदिनो जोंनि मिजिं सायावबो जोंनि दारै जोङो हेल्प खालायनो हायो आरो गुबुननिफ्राय मोजां हेल्प मोनो बिनिथाखायनो आङो आंनि फिसाज्ला आरो फंबाय गासैबो जाथि भागि गासैखौबो आङो मोजाङै सिखखा होननाय इडुकेटेड होननाय बुस्थुखौ जोङो गोनांथि जायो बिनिखायनो जों बयखौबो जोंनि आंनि न'खराव थानाय फिसाज्ला फंबाय आरो गासैखौबो गोथौ लेखा फरायनानै जोङो सोलोंथाय मोननो थाखाय सोलोंथाय लानो थाखाय आङो गोरबोनिफ्राय आसा खालामनाय थाबाय